हां जी मैडम जी हां जी सनाओ एह् केह्ड़ी ऐ काले आह्ली एह् लो एह् लो मैडम जी एह् मैडम जी तुसें ई पेई जाह्ग पंज सौ नब्बे रपेऽ दी एह् एह् नैलन दियां चप्पलियां एह् एह् एह् सामनै लग्गी दियां एह् दो सौ रपेऽ आह्लियां एह् बधिया आह्ली एह् साढ़े त्रै सौ रपेऽ दियां न हां नेईं नेईं तरैह्ट नेईं लगदी ऐ न्हाड़े कन्नै एह् फ्ही बूट लेई लैओ प चप्पली गै लैनी बूट लेई लैओ अच्छा अच्छा चप्पलां एह् बिकदियां न एह् दिक्खी तुस अच्छा एह् ऐ एह् अड्डी आह्ली चप्पल ऐ एह् एह् शैल ऐ चम चम चम बी करदी ऐ इ'यां मोती लग्गे दे उप्पर एह् तुसें ई थ्होई जाह्ग कोई साड्ढे अट्ठ सौ रपेऽ च शैल इ'यां चप्पल शैल ऐ इ'यां अरामदायक ऐ कुतै पीड़ पूड़ निं होनी ऐ स्लिप बी निं करदी ऐ ना ना मिगी तुस इ'यां गै हां ठीक ई ऐ हून डिस्काऊंट चलो करियै साढे अट्ठ सौ दा अट्ठ सौ देई ओड़ेओ तुस हां जुत्ते बी हैन एह् दिक्खो आं शैल जुत्ता एह् चिट्टा जुत्ता जेह्ड़ा एह् शैल जुत्ता ऐ एह् इ'यां न्हाड़ा पतावा बड़ा नर्म ऐ इ'यां घस्सना निं ऐ बड़ा नर्म पतावा ऐ न्हाड़ा ते ओह् पैडिट पतावे निं होंदे जेह्ड़े ओह् पतावे न न्हाड़े बड़े नर्म नेह् न ते कन्नै घस्सदा निं ऐ एह् इन्ने तौले ते शैल ऐ एह् स्लिप स्लुप बी निं करदा ऐ ते परसीना परसुन्ना बी निं औंदा ऐ न्हाड़े च

एह् थ्होई जाह्ग तुसें कोई ग्यारां सौ रपेऽ च थ्होई जाह्ग ग्यारां सौ रपेऽ च थ्होई जाह्ग तुसें ई जुत्ता भी कंपनी दा बी ऐ निं माल शैल जुत्ता ऐ निं चलो कोई निं तुसें ई तुस ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ ते होर बी दिक्खी लैओ होर बी बड़ियां चीजां न ओह् दिक्खो ओह् बैह्ल्ली नेही पेदी ऐ एह् जेह्ड़ी बैह्ल्ली ऐ एह् बैह्ल्ली इ'यां प्लेन बी औंदी ऐ ते अड्डी च बी औंदी ऐ हां तुस तुसें अपने लेई लैनी निं किन्ना किन्ना नंबर थुआढ़ा पंज औंदा ए एह् लैओ लैओ हां तुस एह् बड़ी शैल नर्म नेही ऐ लैओ एह् बड़ी एह् नेईं एह् नेईं तरैह्ट लगदी न्हाड़े कोला ते शैल चलनी ऐ इ'यै निं ऐ ऐसा निं ऐ तुस जेकर लाह्गे तां उमर भर चलनी ऐ एह् शैल चप्पली ऐ कोई टुट्टनी टटनी बी निं एह् अगर बद्धरी निकली बी जाह्ग ता कोई गल्ल निं साढ़े कोल आएओ अस नमीं बद्धरी लाइयै देई ओड़गे हां शैल चप्पली ऐ एह् कन्नै त्रै सौ रपेऽ दी ऐ इ'यां एह्बी सस्ती ऐ ते शैल ऐ घर लानै लेई खरी ऐ हां स्हेई स्हेई रेट गै ऐ तुस दो सौ अस्सी रपेऽ देई ओड़ेओ खरी खरी ठीक ठीक बाकी होर बी बड़ा किश ऐ साढ़ी दकानै उप्पर स्कूली बच्चे आह्ले ते जुत्ते शुत्ते हैन ओह् जुत्तियां ते बूट हां हां खरी खरी कोई निं कोई निं लैओ एह् लैओ फ्ही ठीक ठीक ठीक औंदे र'वै रो फ्ही औंदे र'वा रो फ्ही लाएओ चक्कर फ्ही खरी खरी